तें थंय हॅपी म्हणा हय म्हाका खूश मेळटा की आमकां अशें किदें गोवोरमेंट स्किमा इन्शुरंस कवर बी जाता अशें किदें जालें बी चड मेजर एक्सिडंट जावं कितें ऑपरेशना लागोन पयशे पळयता इन्शुरंस करपा जाता बट एज पर दॅर खंयचें हॉस्पिटल ते पो पोवपा मेळटा बट इवन प्रायवेट जावं गोवोरमेंट जावं तेजें इन्शुरंस कवर जाता आनी तें बरे भाशेन जाता अशें तयार जाता गोरमेंटाक लागोन बेनिफिट्स मेळटा कोण गोरमेंट सर्वंट आसता तांकां उपेगाक पडटा मॅडिसिना सुद्दां कितले वापर जाला तुज्यो तुजे स्वताक पयशे मेळ्ळा इन्शुरंस बील की क्लेम करून ते पयशे गोवोरमेंटा कडेन मागूंक शकता प्लस तूं गोरमेंट सर्वंट बी आसा जाल्यार आनी इन्शुरंस जाता कवर तशें तें भंय असो ना मागीर तूं गोरमेंट सर्वंट इवन तूं प्रायवेट सुद्दां आसलें जाल्यार तुका इन्शुरंस क्लेम आतां करूंक मेळटा तूं नर्स जावं कोण डॉक्टर जावं कितें जावं फॅ फेसिलिटीज तुका मेळटा तुयें तें बील हें करून हें करून तुयें इन्शुरंस कवर करूंक मेळटा तेज्या खातीर तुवें खुशी मेळटा की इन्शुरंस कवर जाता इन्शुरंस सुद्दां हॉस्पिटलां आसता आमची आसता बिलाचे सेपरे अकावंट म्हण आसता तें पळयता तें तयार करता कशें करपाचें किदें तें मातशें विचारचें पडटा परतें किदें जाल्लें कशें आसा खंय पावलां किद्या लागून आनी बे बेनिफिट्सूय मेळटा फ्रोम गोवर्नमेंट कितेंय बी जाल्या अशें मेळटा तुमची फॅमिली मातसो कितें हें बी जाल्यार फर्स्ट प्रेफरन्स सुद्दां मेळटा फ्रॉम गोवोरमेंट ताजो लोक हितू खूब उपेग उपलब्ध घेता मेडिसिन्स मॅडिसिन्सूय मेळटा ना न्हू आनी सगळें कवर जाता वखदांय मेळटा आनी ते लायक फ्री ऑफ अशें थोडे थोडे तुका अशें पयशे भरचे मेळटा बट तुका मागीर ते क्लेम करूंक मेळटा इन्शुरंस पळोवंक घालून ती क्लेम करूंक मेळटा आनी तेचे खातीर तशें कांय हें ना सगळें स्मुथली बरे भशेन वता इन्शुरंस एज वेल एज गो गोवर्नमेंटूय पयता आनी प्रायवेट सॅक्टरान तुजो समज आसा किदें जाल्यार फॅसिलिटीज हेल्थ कॅअर म्हणून तुका ते क्लेम तुका जाय जाल्यार करपाचें ना जाल्यार तुजें तें डिपेंड तुका कशें किदें वा करतात तशें तें पयशां लागून ताचे खाती तुवें तें पोवपाचें आनी बेनिफीट जाल्या अशें एक्सिडेंट जालो कितें जालो ऑपरेशना लागोन तें दीन दयाल स्किमी जाल्या तेंयी वापर करूंक मेळटा बेनिफिट्स मॅट केला खुबूच तें तुका मेळोंक शकता तेज्या खातीर पोवपाचें ऑपरेशना लागू तुका मेळटा बॅनिफिट्स मेडिसिन्सूय लागना मेळटा तुका गोवर्मेंट सुद्दां अर्दो पे करता मायनोरटी बॅनफिट्स मेळटा तुमकां म्हाका तुका जाय स्किमी केल्या आतां कार्ड्स दीन दयाल कार्ड खूब भशेन ताचे लोक खूद उपलब्ध करूं शकता इवन हेल्थ केस सुद्दां उपलब्ध करूं शकता